हैलो हा केरु तव्हां केरु था ॻाल्हायो

अच्छा अच्छा हा चओ चओ हा

अच्छा हा हा चओ हा बराबरि हा हा करे ॾींदासीं जेको तव्हां चवंदो जीअं चवंदो ठाहे ॾींदासीं हा हा सिबंदा बि आहियूं नवा ऐं रिपेयर बि करे ॾींदा आहियूं जहिड़ी बि तव्हां पैटन चवंदो जहिड़ी बि प्रोब्लम हुजे हुअ सभु सोल्व करे ॾींदा आहियूं

हा

हा हा तव्हां माप ॾेई वञो तव्हां रुबरू अची न त पंहिंजी फिटिंग माप ॾेई वञो असां तव्हांखे तव्हांजी फिटिंग जो ठाहे ॾींदासीं असां अ अ अ अठ ॾह ॾींहं लॻंदा पर तव्हांखे जे जल्दी हुजे त असां तव्हांखे थोरो जल्दी ठाहे ॾींदासीं हा न न असां तव्हांखे ठाहे ॾींदासीं तव्हां असांजा झूना ग्राहक आहियो असां तव्हांजे मान रखंदासीं तव्हांखे पहिरीं ठाहे ॾींदासीं हा हा अच्छा हा

हा हा उहो सभु कंदा आहियूं होजरीय ते बि करे ॾींदा आहियूं फिटिंग हा हा न न सभु तव्हांखे कंप्लीट करे ॾींदासीं तव्हां वठी अचो ऐं जॾहिं तव्हां चवंदो त कंप्लीट करे ॾींदासीं हा पर तव्हां पैटन खणी अचिजो न न तव्हां पंहिंजो पैटन खणी अचिजो ॾेखारिजो कहिड़ो पैटन आहे त असां तव्हांखे ओहिड़ो ठाहे ॾींदासीं हा हा ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे हा ओके हा जय झूलेलाल